जीअं त मां कॾहिं नौकिरी कई न आहे मां त टेंथ पढ़ियल आहियां वधीक मूंखे पढ़ण लाइ इंट्रस्ट हूंदो हुयो पर घर वारनि मूंखे मञा कई वधीक न पढ़णो आहे त पढ़ण बिना बि त माना कुछ वेल्यू न आहे पढ़ाई त ॾाढी ज़रूरी आ्हे त हिन करे मां पंहिंजे ॿारनि खे बि पढ़ाए करे पंहिंजे पैरनि ते बीहारियो आहे छो पढ़ाई त ज़रूरी आहे ई आहे हुन खां सिवा त वेल्यू ई माना कुझु आहे ई न ऐं पढ़ाई जी अहमियतु बि रखण ॾाढी ज़रूरी आहे छो पढ़ाई बिना त अंधकार ई अंधकार आहे हिन करे पढ़ाई जी वेल्यू करण ॾाढी ज़रूरी आहे